सूचना धरि पहुँचाबएके लेल हम सभ मोबाइलके उपयोग करैत छी मोबाइल एक ऐसन डिवाइस बा जे हम लोगकेँ घण्टोके काम सिर्फ किछु सेकेण्डमे करि देबऽ ले एहिसँ मोबाइल हम सभके जीवनके एक महत्वपूर्ण हिस्सा बा आओर ई सभ आज सम्भव भए सकल बा तऽ ई सभ टेक्नोनलोजीके वजहसँ सम्भव भए सकल बा टेक्नोनलोजी मानव जीवनके लिए लेल एक वरदान बा जेकरा काफी अगर ढंगसँ यदि हम लोग यूज करब तऽ हम लोग काफी आगे बढ़ब आओर हम लोग जितना आगे बढ़ल छी ओ बहुत ही सराहनीए बा हम लोग ई चाहैत छी कि मोबाइलके यूज सही ढंगसँ करु आओर जितना अच्छासँ हो सकै मोबाइलके यूज करु आओर आओर एहिमे जेभी गलत चीज रहलै ओहिसँ दूर रहु मोबाइलके जितना फायदा बा ओहिसँ जादा ओतना नुकसान भी बा मोबाइलके अगर सही यूज नहि करब तऽ बहुत जादा नुकसान हम सभकेँ होइ जाहिसे मोबाइलमे हम लोग किछु सर्च कर सकैत छी किछु देखि सकैत छी तऽ हम लोग चाहैत छी कि मोबाइल सही ढंगसँ यूज करु आओर ओकरा लेल सही कामके लेल यूज करु जैसे कोइ सूचना भेजैके बा तऽ ओ अगर हमको पहले घण्टोमे लगैत रहलक तऽ अब ओ सेकेन्डोमे हो जाइले तऽ एहिसँ मोबाइल काफी अच्छा चीज बा जइसे कही काल करैके पड़ल तऽ पहले चिठ्ठी पतरि रहलै जेकरा जाइत लागि ही दो दिन लागि जाइत रहलक आबै लागि दो दिन लागि जाइत रहलक पहुँचै लागि दो चारि दिन लागि जाइत रहलक मतलब सात दिनके आस पास लागि जाइत रहलक ओ आब किछु सेकेन्डमे हो जा रहलै जे एक बार फोन करु बात करु सभ किछु हो जा रहले तऽ मोबाइल एक बहुत ही बड़ा वरदान बा आओर एकर आओर भी बहुत सारा फायदा बा आओर आप लोग जइसे जानैत छी एकर कितना बड़ा फायदा बा आओर कितना बड़ा एकर महत्वपूर्ण बा हमनिके जीवनके लेल तऽ मोबाइल एक बहुत ही अच्छा उपकरण बा जेकर हमनिके लेल अब एकदम महत्वपूर्ण हो गेल बा एकर बिना मानव जीवन असम्भव लागल है मोबाइल बहुत ही अच्छा यन्त्र बा आओर हम ई चाहैत छी कि हर आदमीके पास एक मोबाइल हुए आओर ओ अपना टाइम बचा सकए मोबाइलसँ हम लोग हर काम कर सकैत छी जइसे केओ कही जाएके बा ट्रेनसँ कही जाएके बाद तऽ हम लोग यहाँ बैठके अपना टिकट काटि सकैत छी आओर ओहिसँ वहाँ जा सकैत छी कही भी जाएके भेल अगर हम लोगके कही अगर दूसराके देशमे जाएके बा यही बैठके प्लेनसँ अपना टिकट काटि सकैत छी आओर वहाँ आसानीसँ जा सकैत छी तऽ एहि लेल मोबाइल सभसँ बड़ा वरदान बा मानव जीवनके लेल आओर हम ई चाहैत छी कि मोबाइल सभ आदमीके पास होइके ही चाही इससँ मोबाइलसँ बड़ा इम्पोर्टेन्ट चीज अभी केओ आओर नहि बा आओर ई सभसँ सम्भव भए सकल बा टेक्नोलोजीके वजहसँ आओर टेक्नोलोजी एक ऐसा चीज बा जे मानव जीवनके काफी सुधारलक अभिसँ पाँच साल पहले तक अभिसँ पाँच सए साल पहले तक देखब तऽ मानव जीवन ओतना विकसित नहि होइ रहलक लेकिन जबसँ टेक्नोलॉजी ऐलक तऽ मानव जीवनके विकास इतना तेजीसँ हो रहल बा कि अभी हम लोग चाँद तक पहुँच गेल बाड़ी टेक्नोलॉजीके वजहसँ तऽ चाँद तक पहुँचेके लेल जो हम लोग हम लोग का अपना जो स्पेस एजेन्सी बा ओ काफी हम लोगके मदद केलक आओर इसभ मदद इसीलिए हो सकल कि टेक्नोलॉजीके वजहसँ भए सकल अगर आज मोबाइल नहि रहै टेक्नोलॉजी नहि रहै तऽ ई सभ किछु सम्भव नहि हो पाबैत तऽ हम ई चाहैत छी कि मोबाइल तऽ सभके पास होइके ही चाही आओर इससँ हम लोगके काफी जादा टाइम सेव सेव होवैले आओर सभ किछु एहिसँ कर सकैत लए मोबाइलके आओर भी बहुत जादा फायदा बा आओर नुकसान भी बा तऽ हम चाहैत छी कि अब मोबाइल रखु लेकिन ओकरा सही यूज करु अपना मोबाइलसँ अपना बस काम भरि यूज करु जादा यूज नहि करु किआकि अगर जादा मोबाइल यूज करब तऽ जादा अगर मोबाइलमे फोनके स्क्रीन पर देखब तऽ आपके आँख भी खराब हो सकल है बहुत सारा बिमारी भी आ सकल है मोबाइलसँ रेडियेशन निकलते रहल है तऽ ओहिसँ जो आपके देह आपका शरीर है उसके लिए उसके लेल भी बहुत खतरनाक रहले तऽ हम बस इएह चाहैत छी कि बस अपना काम भर मोबाइल यूज करु जादा देर तक मोबाइल नहि चलाउ जितना काम अछि ओतना यूज करु एहिसँ अपनेके सभ किछु बहुत ही अच्छा होइ अपनेके टाइम सेव होइ जे काम अप करै लागि पाँच दश घण्टा लागि ओएह काम किछु मिनटोमे हो जाइ अगर किछु ट्रेनके टिकट काटैके रहै तऽ ओहो लागि दश पन्द्रह मिनट लागि तऽ ओ अब अपनेके किछु ही सेकेन्डमे ओ सारा काम हो जाइ तऽ हम ई चाहैत छी कि अपने जितना अच्छासँ हो सकैले मोबाइलके यूज करु जैसे हमनिके कही जाएके ही रहलक तऽ मोबाइल कही छूट जा ले आओर कही अन्जान जगह रहिले तऽ अगर हमनी पहले भुला देल रहली हंँ मतलब आओर अभी रहकऽ तऽ अभी कही भी रहैत छी मोबाइल एक साथमे रहलक तऽ लागल है केओ एक आदमी साथमे बा कभी भी जब मन तब हम लोग काल कर लेबए लए आओर पूछि सकैले कि हम लोग कहाँ छी कहाँ पर आएल छी कहाँ पर कोनसँ जगह पर बाड़ी सभ किछु मोबाइले हमनिके बता देबैले मोबाइलमे भी अपना गूगल मैपके नाम से ही है जाहिमे हमनि अपन कहाँ बाड़ी ओ लोकेशन देखि सकैत छी हमनि कहाँ जगह बाड़ी ओ जगहके नाम पता कर सकैत छी दूसरा आदमी कहाँ बाके हमनि घरके आदमी कहाँ बा हमनि यहाँसँ बैठके कोइ आओर जगहसँ बैठके अपना घरके पूरा निगरानी कर सकैत छी हमरा घरके बाहर कोन ऐलक कोन गेलक ई सभ किछु देख सकैत छी तऽ ई सभ सम्भव भए सकल बा टेक्नोलॉजीके वजहसँ सम्भव भए सकल बा आओर हम आओर हम चाहैत छी सभ व्यक्ति कि टेक्नोलॉजीके अच्छासँ यूज करै आओर अभी तो बहुत जादा आओर भी चीज आ गेल बा जैसे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स तऽ ई सभ चीज चीज मानव जीवनके आओर भी बहुत जादा आसान बना देले बा पहले जो काम करए लए पच्चीस तीस मिनट लागै रहलक आब ओ काम किछु सेकेण्डमे आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स करके देइ देबऽले तऽ ई काम करै लागि हम लोगके बहुत ही आसान हो गेल बा आओर ई सभ काम टेक्नोलोजीके वजहसँ होएल बा आओर बिना टेक्नोलोजीके बदौलत ई सभ सम्भव नहि रहलक तऽ मोबाइल बहुत ही बड़ा हिस्सा बा मानव जीवनके आओर ई हम चाहैत छी कि हर आदमीके पास मोबाइल रहैके ही चाही लेकिन ओकर सही प्रयोग करु गलत नहि करु ओहिमे गलत चीज नहि देखु एकदम सही प्रयोग करु सही ढंगसँ मोबाइल रखू आओर आओर सभके साथ मतलब जब भी रहु फोन रखु साथमे काहेकि अगर आपके साथमे एकगो मोबाइल बा के